मुंहिंजो पहिरियों फोन स्माट फोन हुओ वीवो जो उहो मां वरितो हुओ तेरहं हज़ार जी ई एम आई ते जो मां ई एम आई पंहिंजी नौकरीअ में भरंदो हुउमि हाफ हाफ डे मां त मुंहिंजो पहिरियों खां जाम इच्छाऊं हुउमि पर मां इहो फोन वापिरा उहो फोन वापिरा मूंखे जाम वणंदो हुओ फोन वापरनि उन में जाम अलॻि अलॻि फीचर्स हूंदा आहिनि जीअं ऐं फोन में जाम सारी सुठियूं शयूं हूंदियूं आहिनि त ख़राब बि शयूं हूंदियूं आहिनि फोन खे तव्हां वठंदो त उन में तव्हांखे जाम सहुलियत थी वेंदी आहे भई हिक खां ॿिए सां ॻाल्हाइण लाइ तव्हांखे सुठो ज़रियो मिली वेंदो आहे पाण खे दुनिया में ख़बर थी पइजी वञे भई कहिड़ी दुनिया में छा तो थिए दुनिया में इन कोने में छा तो थिए उन कोने में छा थो थिए त हिकु फोन जो सही इस्तेमालु कोई माण्हू करे त उन माण्हू लाइ ज़िंदगी जीअण बि जाम सुठी हूंदी आहे जीअं ऐं हाणे जीअं फोन में हाणे जाम अलॻि अलॻि वेराइटी अचियूं आहिनि जीअं फोन सिधो बि हूंदो आहे त ऊंधो बि हूंदो आहे फ्लिप वारो बि हूंदो आहे त नंढो दॿो बि हूंदो आहे बतण वारो हूंदो आहे त एंड्रोइड बि हूंदो आहे पहिरियों ज़माने में जीअं सिक्स जी थ्री जी हलंदो हुओ त उन खां पोइ धीरे धीरे फोर जी आहियो फाइव जी आहियो हाणे वधीक फाइव जी थो हले अलॻि अलॻि सभु टावर लॻी विया आहिनि फाइव जी जा हेॾो वधीक सुठो पाण खे मिले तो सहुलियत ऐं हिते रिज़नेबल अघ में जीअं मां भराईंदो आहियां अढाई सौ रुपए में ॿ जीबी डेटा पुरे महीने जो ऐं अनलिमीटिड कॉल्स उन में पाण खे जाम फ़ाइदो पवंदो आहे की पाण जाम सारे शयूं पाण एक्सप्लोर करे था सघूं कहिड़े शहर में छा थो थिए हाणे जीअं मां सूरत में वेठो आहिया त अहमदाबाद में छा तो थे नड़ियत में छा थो थिए अमेरिका में छा थो थिए ॿी देश में पाण ॿुधी था सघूं भई इन शहर में न छा थो थिए ऐं पाण अलॻि अलॻि न्यूज़ खबर पइजी थी सघे ईअं न लाइ फोन जाम सुठी शइ हूंदी आहे ऐं मुंहिंजो पहिरियों एक्सपिरियंस वीवो जो हुओ हाणे मां वरितो आहे ओपो जो वरी वरितो आहे टीह हज़ार जो फोन उहो बि जाम मस्तु फोन आहे